हमर तऽ सबसँ पहिला पसन्दीदा चीज छी खाना बनेनाइ जखनि हमर बिआह भेलै तखनि हमरा किछु नहि आबि रहल रहै मतलब हम सत्रह सालके एजमे हमर शादी भए गेल रहै कम उमरमे भेल रहै लेकिन हमरा तखनि नहि आबि रहल रहै खानासब बनवै लए लेकिन जब हम एलिऐ अपन सासुर ओकर बाद हम धीरे धीरे धीरे धीरे बहुत किछु सिखलिऐ शुरुमे तऽ हमरा रोटी बनवैलए भी नहि आबए रहै तऽ हम रोटी बनैवैते नहि रहिए छोड़ि देलिए सिखते सिखते रोटी सिखलिए लेकिन हमरा अभीतक सबसँ कठिन काम ओएह छै रोटी बनाना रोटीसे जादा कठिन काम तऽ कोनो हमरा ले छेबै नहि करले बाँकि खाना बनाबए बनाबएमे आब हमरासँ कोय चैलेन्जो नहि दए सकैत छै कीआकि हम किछु भी जे बना देछिए ने किछु भी जे हम छुबि देछिए ने तऽ खाना सबके पसन्द आबैत छै कोनोभी आइटम छै जेना बजारमे जे चीज जे मिलैत छै होटलमे जे मिलैत छै ओ सबचीज हम घरमे बनवै छिऐ पनीर चिली भए गेलै शाही पनीर भए गेलै ई सबचीज हम घरेमे बनवैके जादा इच्छा राखए छिए कीआकि हमरा बजारके नहि पसन्द आबैत छै हमर सम्पर्कमे जितने लोग छै ओ सब इन्तजारमे रहैत छै कि हम कहिया किछु बनैवे हम कॉलेज जाए रहिए बीएड करैलए तऽ हमर सब दोस्त इन्तजारमे रहै कि रुचि की बनबैत कि बनाके अनलीहे अखन तु सब इएह कहै रहै किआकी सबके लागै कि हम किुछ ने किछु एक्स्ट्रा अलग बनैबे नहि कीछु रहैत छे तैयो हम बना लए छिऐ टमाटर रहै खाली एकदिन घरमे हम टमाटरके खाली सब्जी बना लेलिए मतलब ई छै कि हमरा पास आब इतना तऽ हुनर भए गेलछै खाना बनबैके कि खाना बनबय ले हमरा सोचय नहि पड़ैत छै लेकिन कठिन काम छै खाना बनोने तऽ बहुत कठिन कामछै ओकरामे बर्तन धोना तऽ सबसँ जादा कठिन काम छै ओ जे गन्दा होइत छै ओ अगर साफ सुथरा मिल जाए हम तऽ आधा घण्टामे सबकेँ लिअऽ आरामसँ हम खाना बनाके राखि सकैत छी इतने तक तऽ आब हमरा भए गेलछै ढ़ङ्ग बाँकि सब कहैत छै हमरा हमर इच्छा भी छै शुरुसँ कि हम अपन एकटा टिफिन सर्विस खोलिए बिजनेस कीआकि ओकरामे जेछै खाना बनाना छै आओर जे हम घरके खाना बनेबे ओएह चीज हम ओकरोमे देबै ई हमर इच्छा छै ई हम आइ करि पूरा हमरासँ चारि साल चारि साल बाद पूरा करि लेकिन ई अपन सपना हम जरूर पूरा करबै धन्यवाद